तव्हां असांखे सिंधी त्योहारनि जे बारे में ॿुधायो सभ खां वॾो असांजो सिंधियुनि जो त्योहारु चेटी चंड आहे जंहिंजो असांजो ॾह अप्रैल खां चालू थी वेंदो आहे उन में असांखे सब शइ जी असांखे व्यवस्था ठाए करे रखिणी पवंदी आहे इन में असांख़े झांकियूं वगैरा बि ठहंदियूं आहिनि तंहिंखां ओ पो रस्तन ते परसाद इहे रखंदा आहिनि घर घर में बैंडियूं इहे उहो खणी करे असां नचंदा टपंदा वेंदा आहियूं बहिराणो साहिबु निकिरंदो आहे तंहिंखां पोइ असांजा ॿियो त्योहारु ईंदो आहे थधि थधिड़ी उन ते बि असां कोकी इहे पचाईंदा आहियूं त उहो ॿी ईंदी आहे तिरमूरी तिरमूरीअ ते बि न्याणियुनि खे इहे उहो खाराईंदा आहियूं असां न्याणीअ लाई तिरनि जी इआ खाईंदा आहियूं पोइ ईंदो आहे चेटी चंड उन ते बि असां जवाबदारु जलूसु वलूसु इहे उहो कढंदा आहियूं ऐं तंहिंखा पोइ ईंदे तिर तिरन जी लाई इहे उहो असां न्याणियुनि खे ॾींदा आहियूं तंहिंखां पोइ चेटी चंड इहो असां बढ़िया सां मल्हाईंदा आहियूं मौज मस्ती घुमंदा नचंदा आहियूं तंहिंखां पोइ असां इन में नवां लटा पाए करे घुमंदा आहियूं या असांखे पोइ इन में सभु ॼणा घरनि जा बि असां पंहिंजे पाण सधिया सभई असां हिन झूलेलाल यो जनम दिन ॾह अप्रैल असां मल्हाईंदा आहियूं झूलेलाल जो जनमदिन